आपल्या सांस्कृतीक परंपरेक फामाद आनी मान करूंक कोंकणी मनीस कोंकणीतल्यान नाटकां सादर करता दश्यावतार सादर करता कविता बरयता गाणी म्हणटा कादंबरी बरयता तसोच कोंकणी मनीस खंयी जरी जगाची पाट फिरपाक गेलो आनी ताका दुसरो कोंकणी उलोवपी मनीस कोंकणी मनीस मेळ्ळो की तो ताजे कडेन कोंकणीतल्यान उलयता तेन्ना ताकाय बी बरें दिसता आनी आपल्याकय बी बरें दिसता